भारतीय शिक्षणीक वेवस्थेंत जशें भुरग्यांक जाय तशें तें आजून ना अशें म्हाका दिसता कित्याक काय म्हणल्यार भुरगीं जी आसतात तीं एक तर तेमकां कितें दिसता पळय कितें एक्सपिरियंस येता तें तीं रोखडींच घेतात आतां आमकां एक उदाहरण म्हणल्यार आमकां टिचरी एक्सपिरिमॅंट दाखयता स्कुलाक न्ही आतां जेन्ना तो दाखयता ताचो उपयोग कितें तो तूं केन्ना उपयोग करूंक शकता तो ती सांगना चडांत चड अशें दाखयलो जालो पूण कित्याक तो उपयोग पडटा केन्ना तो उपयोग पडटा जो अझी आसा तो तुमी घरा कडेन वचून करात आनी तसोच आपल्याक एक तर फोटो मारून धाडात किंवा आपल्याक तो फाल्यां हाडून दाखयात बाबा आपणान अशें अशें केलां जेन्ना हें टिचर भुरग्यां सांगता तेन्ना तो भुरगो घरा वचून आपल्या हातांत तें करता आनी तो ताका सदां खातीर याद उरता आनी ताजो ताका उपयोग बीन कळटा पूण टिचर फक्त स्कुलांत दाखयली आनी भुरग्याक तें हाताळपाक टिचर कितले जाणांक म्हूण हाताळपाक दिवूंक शकता एक वीस पंचवीस भुरगीं आसा सगळ्यांक एकूच एक्सपिरिमॅंट ती करूंक दिना मागीर एक एकदां तिकाय बी भंय आसा आंगार घालून घेवत ना आनी कितें जावत ताका लागून जी जी सद्या खातीर जी जी गरज आसा जें सद्या खातीर भुरग्यांक उपयोगी पडटा तेच एक्सपिरिमॅंट उरचे तशेंच जेन्ना आमी करतात तेन्ना आत बुकां एक्टिविटी येला म्हूण सांग पूण पांचवेक सवेक जी पॉयंट्सान येतात अनुस्वार उरून जीं गणीत येतात तेन्ना तीं बाबा केन्ना किंवा कशें करून ते अनुस्वाराचे नंतर जो नंबर उरता तो कितलो ताका कितें वॅल्यू आसा तें सगळें एक डिटेलान एक्सप्लेन करपाक पडटा टिचर्सांक ही शिक्षणीक वेवस्था शिक्षणाची वेवस्था भारताक सरकारान घालपाक जाय आनी भुरग्यांक आवड एक फिल्डांत आवडटा ती वयतात दुसऱ्या फिल्डांत कित्याक काय म्हणल्यार जे मेन पयलीं सावन तांकां आवड उरता तें मागीर चॅंज जायत रावता पूण तेंमका सगळे सबजेक्ट कम्पलसरी उरतात थोड्यांक सायन्सा आवड उरता थोड्यांक गणितांत उरता पूण तेंमका जे जाय तितूंत ते वचूंक शकनात जशें पयलसान थोड्यांनी ब्युटिशन जावं फॅशन डिझायनर पूण तें तेमकां आतां मेळना तें तेमकां टुवेल्थ कम्पलीट करूंक जाय आनी मागीर कोर्सांत ते एडमिशन घेवपाक जाय पडटा पूण एक एकदां भुरगो कितें जाता ताका तितूंत आवड उरता पूण तो आठवी किंवा णव्वी फॅल जाता मागीर ताणें कितें करपाचें मागीर तेक जावपा मेळना अशें जालना पूण हांगा हें चुकता अशें जाल्यार म्हाका जाल्यार दिसून येता की पयलीसान भुरग्याची आवड आसा तितूंकच ताका सामको बरो केलो न्ही जाल्यार तो भुरगो मुखार बरो जाता ताका त्या फिल्डांतल्यान आवड निर्माण जायन तो तितूंत कितें तरी काम करून आपलें पोट भरपाक शकता पूण मुखार वचून ते कोर्स ऑफर केले जाल्यार तो पयलींसान जो भुरग्यांक आत तेजी आवड आसा पूण तें मागीर आसा म्हूण तेजें शिक्षणांत तितली लक्ष लागना जाल्यार त्या भुरग्याक हाताळपाकूच मेळना आनी तो भुरगो मागीर मुखार शिकुंकूय पावना मागीर ताका जीं बेश्टीं कामां आसा तीं करून अपल्या पोट भरपा पडटा